जीअं त मां पंहिंजो पंहिंजे घरु मां हिकु नंढे पैमाने ते खिचनि पापड़नि जो कमु कंदी आहियां पर मुंहिंजी दिली इच्छा आहे त मां पंहिंजे हिन कमु खे थोरो ॿाहिरि खणी वञां ऐ वॾे पैमाने ते पंहिंजो दुकानु खोल्यां ऐ हुन में असां सिंधी जेके बि आहिनि छयूं अलगि॒ अलगि॒ खीचा पापड़ कचड़ियूं उहे सभु मुंहिंजियूं सभिनी हंधु वञनि ऐं मां सुठे नमूने पंहिंजो नालो करे सघां पंहिंजे कमु खे वधाए सघां